जोंनि जायगायाव बोथोर आरो फोरबो फोरबोफोरखौ नायनानै दावबायारि फैनायनि साबसिन समा आङो सानदों माबायाव आरोना दैज्लां बोथोर बा गुसु हाबहांहां जेब्ला बे माइ गायनानै माइयाहाय सोमखोर गोथां जायो अब्ला जोबोद समायना नुयो आरो जोंनि जायगाखौ ओंखायनो बे समावहाय दावबाय फैयोब्ला साबसिन जायो आरो मानोना बे समावहाय मिथिंगाजों लोगोसे जोंनि गामिखौ जोबोद समायना नुयो आं सुबुरुन होनो हानाय माबा जुनिया फोरबो होनबा जोंनि जायगायाव जेबो फोरबो जाया ओंखायनो आङो बेयावहाय जेबो होननो हानाय नङा धोरोमारि मेला जेबो जुनिया बोथोरफोर दं नामा धोरोमारि मेला गैया जिखुनु बोथोरा जाहैबाय बे गोजां बोथोर हाबहांहां दैज्लां जोबहांहां बे माइ गायनानै गोथां जाजोबनाय समा मोजां आरो बे समाव बे बोथोरखौ मोजां होनगोन आङो